हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ सामान्य गलत धारणाएँ हैं जो लोग एक दूसरे की बातों को सुनकर के उसपे ना तो अपना तर्क दे रहे हैं और उसे मानते जा रहे हैं एक प्रकार से अंधविश्वास है किसी की बातों को बिना तर्क के मानना क्योंकि लोग कुछ लोग जो होते जिनको नॉलेज नहीं होता है वो वो भी बदल बोल देते कि यह गलत है और अपन उसको मान लेते ऐसा नहीं है हमारे मध्य प्रदेश में भी पर्यटक स्थल बहुत ही अच्छे है जैसे उज्जैन में महाकाल नगरी भगवान महाकाल का पर्यटक स्थल बहुत ही बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो अनेक जगह से लोग आते हैं दर्शन के लिए वैसे ही साँची स्तूप जहाँ पर लोग बहुत जाते हैं

भेड़ाघाट है पंचमढ़ी है भोपाल एक जिलों की नगरी है जो मध्य प्रदेश की राजधानी है जहाँ पर भी बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं वो भी एक प्रकार से पर्यटक है ओंकारेश्वर जहाँ पर अनेक संत महात्माएँ जाते हैं क्योंकि व्यक्ति हर जगह पे जाता है घूमता है और सीखता है और हमारी संस्कृति रही है क्योंकि यदि अपन एक जगह पे दूसरी जगह पे नहीं जाएँगे तो अपने को वहाँ का कोई नॉलेज नहीं मिलेगा और कुएँ के मेढ़क बन के रह जाएँगे तो पर्यटन से मानव का विकास होता है बुद्धि का विकास होता है और उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जिससे हमारे पर्यावरण की जानकारी मिलती है और अन्य लोगों के विचारों को अपन समझते हैं क्योंकि हमारे विज्ञान और धर्म के अनुसार देखा जाए तो जो भ्रमण करने वाले व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही बुद्धि जीवी होते हैं क्योंकि उनको हर जगह का नॉलेज रहता है और व्यक्तियों को घूमना चाहिए घूमने से उसका मानसिक विकास बहुत ज़्यादा होता है थैंक्यू